अपना सुबह उठैत छी खाना ओना बनबैत छी झाड़ूसभ लगबैत छी दस पन्द्रह दस बाजि जाइत छै दस बजेके बाद अपना टाइम रहैत छै तहन लूडो तूडो खेलैत छियै एकरा बाद बचैत छै तऽ हेमे काज करैत छियै ब्लाउजसभ सियैत छियै फेर साँझ होइत छै तऽअपन झाड़ू ताड़ू लगबैत छियै झाड़ू लगेलाके बाद बर्तनसभ माँजैत छियै बर्तनसभ माँजिके फेर गोड़ हाथ धोए कऽ साँझ देलहुँ साँझ दए कऽ कनि दोकानपर जाइत छियै दोकान चलबैत छियै तहन फेर आबैत छियै तऽ फेरो अपनासँ एथी करैत छी खाना बनेलहुँ खाना बना कऽ सभ परिवारकेँ खिलेलहुँ खिला पिला कऽ फेर तहन जा कऽ सुतलहुँ फेर सुति कऽ उठलहुँ फेर ओतने काम रहैत छै ओतने काम फेर करलहुँ एतय फेर गाए माल रहैत छै ओकर कुट्टी सानी सभचीज करय पड़ैत छै सभचीज करि कऽ अपना घर द्वार सभचीज भए जाइत छै तहन टाइम रहैत छै तऽ अपना ब्लाऊज हेम करैत छियै नहि रहैत छै टाइम तऽ आ टाइमो बचैत छै तऽ कोनो काजे करलहुँ नहि तऽ कोनो वीडिओ तिडियो खोललहुँ सिरियले देखैत छी